मां त कोन सुञाणा कंहिंखे की कहिड़ो वठंदा आहिनि पैंशन बट मूंखे थोरी घणी आइडिया आहे ॾह साल जैं सर्विस कई हुजे उहो एलिजिबल थी वेंदो आहे ॿारहं टका कंपनी ॾींदी आहे ॿारहं टका माण्हू पाण कढंदो आहे ऐं हुन जे अंदरु हुन जे अलावा जेके बिज़नैसमैन हूंदा आहिनि सैल्फ एंपलॉयड उहे बि हिन में पाटिसिपेट करे सघंदा आहिनि अगरि कंहिंखे खपे आहे की भई पंज लख खपनि त टेटीह हज़ार वीह साल ताईं भरंदा त हुननि खे मिली वेंदा हिन खे क्लेम असां सैक्शन टैन सी में करे सघंदा आयूं ई पी एफ जी वैबसाइट ते ऑनलाइन पोटल ते बि करे सघंदा आयूं ऐं अगरि हुन मां न थियो त हिन जी न अलॻि सां शाखाऊं ठहियलु आहिनि हुते बि वञी करे ता सघऊं बुज़ूर्ग बि ॿई तरीक़े सां करे था सघनि हुननि खे हुते फॉम भरण में मदद मिली वेंदी आहे